रनिंग करना चाही दी सबेरे उट्ठियै सेह्त फिट रौहंदी और एह् स्टार्टिंग दा ई बचपन दा ही में करा'रना फिटनेस रौंह्दा बंदा और खाना बी स्हेई पची जंदा और जॉब शाब करनी होऐ ते ओह्दे आस्तै बी दौड़ शौड़ लाना भर्थी होना ओह्दे आस्तै बी ठीक होंदी और सेहत बी फिट रौहंदी दौड़ना चाही दा सारें और सबेरे उट्ठियै दौड़ लाना चाही दी सबेरे उट्ठियै पानी पीना चाही दा पैहलें